जय झूलेलाल मूंखे ड्रॉइंग करण जो जाम शौक़ु आहे ऐं जेॾीमहिल मां ड्रॉइंग करण सिखियुमि तेॾीमहिल जाम तकलीफ़ियूं अचनि पयूं जीअं की मूंखे इहा ख़बर न हुई के ड्रॉइंग करण लाइ कहिड़ी पैंसिल खपंदी आहे डाक खपंदी आहे लाइट खपंदी आहे या पहिरें दफ़े में मां जेकी ड्रॉइंग कंदो हुयुमि त जाम हाड कंदो हुयुमि त जीअं वरी अगरि मिस्टेक थींदी त मां मिटाईंदुमि त उहा शइ ॾिसणु ईंदी हुई पहिरों वारी त उहो न करणु खपे माण्हूअ खे पहिरों हल्के हथ सां ड्रॉइंग करणु खपे पोइ भारी हथ सां ड्रॉइंग करणु खपे त उन ड्रॉइंग में माण्हू माहिर थींदो ऐं ॿीं ॻाल्हि त मूंखे इहे ख़बर न हूंदी त शेडिंग छाखे चइॿो आहे या कलर्स कहिड़ा वापरणा खपनि कहिड़ा न वापरणा खपनि कंहिं कंहिंमहिल त मां ड्रॉइंग सॼी सुठी ठाहे बि वठंदुमि पर हुननि जे मथां मां ड्रॉ कलर सुठो न करे सघंदुमि छोकी ख़बर न हूंदी पै पाणीअ वारा कलर वापरिया की न पैंसिल वारा कलर वापरिया ऐं किथे कहिड़ो कलर वापरण खपे उहो जानकारी न हुई त जॾहिं खां ई ॻाल्हि मूंखे ख़बर पई आहे त तंहिंखां पोइ मूंखे ड्राइंग सुठे नमूने अचणु लॻी आहे जय झूलेलाल